हाँ मैंने मॉडल बनाए हैं और जो स्टील लाइफ सेटअप जो ड्राॅइंग होती हैं वो ही मैं बनाती हूँ उसमें बनाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है क्योंकि उसे जब वो धीरे धीरे उसे बनाना थोड़ा मुश्किल है पर आप अगर उसका नित्य अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं जैसे उसे डेली मतलब बना कर उसका अभ्यास करते हैं तो आप धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छे तरीके से बनाना आ जाती है उसमें मेरा ये है कि मैं जब उसे बनाती हूँ देख कर तो बस उसे रोक रोक के जैसे मैं उसको जैसे फोन में चला लूँगी तो देखूँगी कि उसने कैसे मतलब पहले एक लाइन बनाई है और फिर मैं उसको वहीं पे पे रोक दूँगी फिर मैं अपने से वो बनाऊँगी जो उसको पता लगाऊँगी हाँ इसने इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे किया था फिर जिन जिन आपके जो स्टील लाइफ सेटअप जो पेंटिंग्स होती है न ये ड्राॅइंग होती है इनमें ना हाँ पेंसिल होती है जैसे इसकी मोटाई के हिसाब से एक टू डी एक थ्री डी एक सिक्स डी एट डी जैसे नाम से होती हैं इनका मोटाई का होता है कि इसे पतली एकदम होगी तो वो टू डी वाली होगी और जैसे और ये जैसे थ्री डी होगी तो उससे थोड़ी मोटी होगी एट डी है तो वो थोड़ी और मोटी होएगी इसकी लूक पेंसिल की और क्या है न ये थोड़ी बनाने में इसकी जो कलर करते हैं तो जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इसकी गहराई पेंसिल की और बढ़ती जाती है तो मैं उसमें देखती हूँ कि उसमें किस पेंसिल का कैसे प्रयोग किया है कि मैं भी उसका उस तरीके से प्रयोग करती हूँ और फिर मेरी भी उसकी जैसी मैं बना लेती हूँ फिर